वे नवड्या पंचायतीन फोन लागला न्ही

आमच्या घर आमच्या हें गांवान गार्बेज जे कलेक्ट करपाक जो तुमचो मनीस येता तो गेले चार दीस येवंकूच ना तर तो ना ययल्या मुळे हांगा आमच्या ह्या गांवान कचरो सगळो सगळ्या कडेन पसरलेलो आसा आनी कचरो सगळ्या कडेन पसरल्या मुळें सगळीं जनावरां कुत्रे मसरां येतात आनी तीं सगळ्यो त्यो कचरो सगळ्या कडेन पसरतात कचरो सगळ्या कडेन पसरयल्या मुळे आमकां वेगवेगळ्या तरेचे डिजीज जावं शकता रोग जावं शकता आनी ह्या दिसांनी हे पावसाचे दीस आसल्या मुळे जंतू मच्छर हे मोठ्या प्रमाणान जावाची शक्यताय आसा त्यामळे लोकांक डेंगू सारके किंवां मलेरिया सारके रोग जावपाक शकता त्यामुळे तुमी ही तुमचे मनीस धाडून हे एक जे गार्वेज आसा ती उचलूंक उचलूंक शकता जर तुमी ही गार्बेज उखल्ली ना जाल्यार आमी हायर ऑथोरिटी कडेन तुमची कंप्लेन करतले आनी ह्या हेचेर इमिजिएट एक्शन गाव जावपाक जाय नाल्यार आमच्या लोकांच्या जिवाकय हानिकारक आसा आनी त्याच प्रमाणे तुमी जर हेचेर कायदेशीर कारवाही जर ना केली तुमचो जो कलेक्शनाक येता तेजेर जाल्यार आमी फुडले जी तुमची जी कागाळ आसा ती आमी फुडें धडटले धन्यवाद